आधुनिक औद्योगिक ने बेशक हमारे जीवन को बहुत आसान कर दिया है पहले हम ओटो रेलगाड़ियों से यात्रा किया करते थे जहाँ हमें एक शहर से दूसरे शहर में पहुँचने के लिए महीने लगते थे लेकिन अप रेल और हवाई जहाज आ जाने से महीनों का सफर घंटों में तय हो जाता है पहले हमारे घरों की महिलाओं को लकड़ी और कोयले से खाना बनाना पड़ता था लेकिन अब गेस सिलेन्डर आ जाने से खाना बनाने और आसान हो गया इस तरीके से घर बैठे हम चंद मिनटों में लाखों रुपये अपने खाते से दूसरे खाते में नेट बैंकिंग के माध्यम से भेज सकते हैं और दूसरे पैसे ले भी सकते हैं पहले अगर घर में कोई शुभ अशुभ समाचार पहुँचाना होता था तो हम चिट्ठी लेख लिखते थे जिसे पहुँचने में हफ्तों का समय लगता था और इसकी भी कोई गरेंटी नहीं होती थी कि ये चिट्ठी पहुँच ही जाएगी लेकिन मोबाइल के आने से हमारी यहाँ भी समस्या समाप्त हो गई है आज हम वट्सअप और मैसेज के माध्यम से चंद सेकेन्ड में हजार किलोमीटर दूर बैठे इंसान को संदेश पहुँचा सकते हैं इस तरह मेडिकल के क्षेत्र में भी आधुनिक प्रौद्योगिकी ने बेमिसाल तरक्की की है तो यह कहना मुश्किल नहीं होता कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वास्तव से हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है आज हम जिस प्रौद्योगिकी में जी रहे हैं उसके बिना एक कदम भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है

और पहले घरों में लाइट नहीं होते थे मोमबत्ती के द्वारा लोगों को रहना पड़ता था अब हर घर में बिजली की सहायता है पानी की सहायता है हर चीज की सहायता होती है और यहाँ तक कि हम दुविधा में भी इन चीज़ों की बहुत सहायता मिलती है और टेक्नोलजी से हमारे जीवन को बहुत फ़ायदा हुआ है अब हम न ना ही बिजली के बिना रह सकते हैं ना ही मोबाइल और इन सब चीज़ों के बिना अब हम दूर दूर तक अपनी बातें कर सकते हैं